बाइकिं खालामनायाव जोंनि भारत हादोरा जाबायदि खान्थि खानानै होदों जाबायदि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बिथांमोना फालिनानै होदों बेफोर गासैखो आं गोसोआव लाखियो जेरै जों बाइकआव थाङोब्ला जों बाइकनि लाइसेन्स लानानै जेसांखिनि नांगौ जोंनो बेखो जों गिबियावनो लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जोंनि जि रैखाथिनि थाखाय नांगौखिनि हेलमेट जता लंपेन्ट बेफोर गासिखौबो आङो जेब्ला आं दावबायहैयो अब्ला बे समाव बिफोरखौ आं गोसोआव लानानै आं दावबायहैयो लोगोसेयैनो नां बिफोरनो आंनि गुबै